नमस्ते ऐसा है मास्टर टेलर मास्टर हमको शर्ट है पैंट सिलवाना है और फिटिंग का भी क्या रेट है और लोगों का शादी उदी पड़ी है तो हम लोगों का सिलना है ठीक है मुझे पूछना चाहिए कितना शर्ट का रेट है कितना पैंट का रेट है हाँ और नॉर्मल ठीक है लेकिन नॉर्मल अरे तो काफ़ी शादी पड़ी है तो काफ़ी लोगों को सिलवाना है तो को जो है तो कंसेशन

आप सिलते हैं कि वर्कर से सिलवाते हैं मेरा खुद का कपड़ा ठीक है मेरा ठीक है मेरा खुद का कपड़ा तो आप ही सिलिएगा

दुकान आपकी कितने बजे खुलती है कितने बजे खुलती है रेट आपका ज़्यादा है थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिएगा

फिर भी ज़्यादा है हर जगह इतना नहीं है ठीक है लेकिन रेट कम कीजिए कितना लोगे हमारी बात सुनिए इतना लोगों का आप सिलवाएँगे तो रेट आप कम किजिए चलो ठीक है हम बताएँगे नमस्ते